जोंहा मोसौ फिसियो माबायो मोसौ नङाबानो दिनावनो खाना जोंहा माइरं बायनो गथ'फोरनि स्कुल आव थांनो मानो जि फैसा नांगौ जायो एखनब्ला बेयावनो मोसौ फिसियो हाजिरा मावो बेजोंसो रेहाय जोंहा जिउआनो नङाब्ला सानफा सेरफा बायनानै जानांगौ माइरंआ जि दाम जाबाय माइरंआबो बेखौनो हाजिरा मोनाबा एखनब्ला संख्रि ओंख्रि मोनबा ओंखाम गैया ओंखाम मोनबा ओंख्रि गैया जायो जारलाथार मोसौ गायखेर मोननायखायसो ओइबार बोसोराव बोरैबा रेहाय अखायाबो जि हायो बे गायखेरजोंसो रेहाय जादों एबार जोंहा माबोरैबा गायखेर सेरना फाननानै स्कुलाव थांनायनि माइरं बायनायनि संख्रि बानलु बायनायनि बोरैबा बेसे हाजिरा मावनाय बेजोंसो माबोरैबा रेहाय हाजिरायाबो मोनला दाना बारा गावबो होसोआ हाजिराखौनो बेजोंनो दाबहाब दुहाब दाहाब दुहाब गायखेर एसे जोंनो फेरेदनानै एखमबा बाखि बुखि सोलिनांगौ जायो उफाय गैया हालौवो बोराया हालौनानै बेनिफ्राय मालायनि हा आदि गायो एसे बेजोंनो दाहाब दुहाब जिउ खांनांगौ जायो फिसाफोरखौबो फिसाफोरा सानै स्कुल थाङो फैसा गैयाबाथाय खाराव माराव जायो नागेरला बायनांगौ जायो एसेनोसै